जब कभी मेरे फोन कंप्यूटर लैपटॉप आदि में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सबसे पहले खुद से ही इसका समाधान निकालने की कोशिश करता हूँ कि मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि सबसे पहले मैं खुद से ही तो कोशिश करूँ कि यह कैसे सुधरेगा या फिर मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ तो मैं खुद सुधारने के लिए सबसे पहले इसका यूट्यूब में सबसे पहले सॉल्यूशन देखता हूँ कि कैसे हम इसको सुधार सकते हैं अगर कोई आंतरिक प्रॉब्लम है तो वो तो हम खुद ही आंतरिक यानि कि जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ गई है ये अटक गया है या फिर रुक गया है तो मैं खुद से ही सुधारने की कोशिश करता हूँ और सबसे पहले मैं इसका समाधान यूट्यूब में देखता हूँ अगर यूट्यूब से नहीं मिलता है तो मैं इसके बारे में फिर मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ कि मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ अगर फिर उससे भी नहीं सुधरता है तो फिर एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि मैं इसको दुकान में ले जाऊँ और देन उसके बाद में फोन कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को अपने से सुधरवाऊँ क्योंकि जब मेरे से नहीं बन रहा है या फिर जब मेरे अब दोस्त से नहीं बन रहा है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि वो मैं इसको दुकान में ले जाऊँ और फिर मैं उसे सुधारूँ